आङो बेंटल बाजाराव मोनसे बेग बायदोंमोन बेग बायनायाव दामा तिनस' लादोंमोन बै एसे फसायनानै बायदोंमोन आङो आमफ्राइ उनावहाय लाबोबा लाबोनानै बेरायनायावबो बांद्राय मोजां नोङा लानोबो कालाराबो दसेआवनो गुगादों बेलाबलाबायदों सेनाबो गालाबायनाय मोजांबो बोजाया माबो बोजाया बोरैबा जिला जिथा गुगाला बायजोबबाय बायनानै ओरैनो बेखारबायदिसो मोनबाय आङो एसेबो बेरायनायावबो लाथाव जाया माथाव जाया बेलाबजोबनाय मानाय मोजां मोनथाराखै आङो गाज्रि मोनथारबाय आङो सिगां फसायनानै बायबाय दाना गारजि जाबाय मोजां जागोनदां सानानै बायफ्लांनानै लाबाय दाना बेलाबला बेलाबलिसो जालाबायबाय एसेबो मोजां नङा लाथाव जाया बेरायनायावनो लाजायो ना अहायबा थांनायावनो लाजायो फैसाफोर सोबायबायनानै एसे जि फिसाफोर सोबायबायनानै लानोबो जाया सेनफ्रानो बोरैबा फसायै मोनथारबाय आङो ओरैबो थांबाबो लाथावजाया ओरैबो थांबाबो लाथाव जायानो